बर' रावखौ रैखाथि होनो आरो बेखौ जौगाखांहोनो थाखाय माखासे थुनलायारि हाबाफारिफोर लानाय जादों जेरैहाय खन्थाइ आवरायनाय माखासे हानजा फरायना गोसोखांथि जेखौ सुंद' सल'फोर लिरनाय ड्रामा जेखौ देखायनाय बा दिन्थिनाय बेफोरबायदिजों जोङो थुनलाइआरि हाबाफारि हानजाखौ लानो हायो आरो दा बेफोरबायदि हाबाफारि लायोब्ला बर' राव थुनलाइखौ जों हानजाखौ जौगाहोनायजों लोगोसे रैखाथि हानजाखौ खालाम लांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे गामि गामि जायगा हाबनानै माखासे हानजाखौ बे गामिनि मानसिफोरखौ थुनलाइआरि जौगाहोनायनि हानजाखौ बे सोमोन्दै मोजां मोजां बिबुंथि होनानै हानजाखौ बे लाखिनो हायो आरो बे लोगोसे बिसोरनि गथ' गथाइफोरखौ बर' राव हानजाखौ बर' रावाआव सोलोंथाइ लानो गामिनि फरायसालिफोराव बर' रावजों फोरोंनानै बर' रावखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो गेवलांसार होनो एबा हानजाखौ गोजौ सिम सौहै होनो थाखाय मोजां मोजां बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे माखासे हानजाखौबो हाबाफारि थुनलाइआरि हाबाफारिफोर लानानै बेयाव बाहागो लाहोनानै बेयाव जौगासार हानजाखौ थाखोसिम लांनो हायो